जय झूलेलाल कपिल शर्मा शो आहे जेको इहो हिकु अहिड़ो शो आहे जो परिवार जा सभी भाती गॾिजी ॾिसंदा आहिनि उहो असांखे ॾाढो खिलाईंदो आहे ऐं ॿियनि हिननि खे शो में घरु हर हफ़्ते वॾा सेलिब्रिटी ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे अचण वारी फ़िल्म जो प्रमोशन कंदा आहिनि हिन करे इहो शो मुंहिंजो फेवरेट शो आहे